हलो जी मैम आप

अच्छा जी मैम मैम लेकिन हमारे यहाँ टायर फटने की कोई गारेंटी नहीं दी जा सकती मैम उन्होंने लगाया होगा लेकिन फटने की कोई गारेंटी नहीं बोली होगी उन्होंने मैम ये तो चलाने वाले के ऊपर है ना वो किस हिसाब से चला रहा है किस इस्पीड से चला रहा है और सड़क पे किस तरीके से चला रहा है कहीं गड्ढे वाली सड़क पे कौन सी स्पीड है उसकी उस हिसाब से चलाया जाता है अब मैम आप डबरा के पास हो तो मैम उधर के मैं मकैनिक लोगों को फ़ोन लगाकर आपके यहाँ भिजवा ज़रूर सकता हूँ लेकिन उन्हें पेमेंट आपको करना पड़ेगा मैम आप डबरा में कौनसी हाईवे पे कौनसी जगह पर हो आप आस पास कुछ है क्या जिससे मैं पता लगा सकूँ आप हाईवे पे कौनसी जगह जी जी मैम मैं अभी वहाँ से बस पंद्रह बीस मिनिट लगेंगे मैम आपके पास मकैनिक आ जाएगा जी मैम बिल्कुल मैम